आमच्या गांवांत जी टोर्नामेंट्स जातात खेळाची ती म्हटल्यार फुटबॉल आनी क्रिकेट आनी हें जी टोनामेंट्स जाता ती इंटरनॅशनल आनी नॅशनल लेवलाचेरूय जातात चडशी जी आमच्या गांवांत जाता थिंगाच एक आठ णव टिम्स जातात फुटबॉलाच्यो आनी जे लोक जाता तो एक तिनशी जशी असो लोक एकठांय जाता गेम पळोवपाक आनी हो जो टोर्नामेंट आमी जी घडोन हाडटात तो एक सकाळी णवांक स्टार्ट जाल्यार राती कडेन आठ पासून चलता आनी जे नॅशनल लेवलाचेर जाता तितून तातूंत जायती दुसऱ्यो दुसऱ्यो स्टेट्स पार्टिसिपेट करतात आनी इंटरनॅशनल लेवलाचेर पासून जातात आनी ज्या इंटरनॅशनल आनी नॅशनल लेवलाचेर गेम जाता तातूंत लोक चड आमच्या गांवांत जाता ताच्या परस खूब चड आमच्या गांवांत फकत तिनशीं चारशीं लोक जाता पूण दुसऱ्या इंटरनॅशनल नॅशनल गेम्स पळोवपाक गेल्यार तेंगा हाजरांनी लोक आसता आनी स्टेडियम जर तर स्टेडियम चड व्हडलें आसा तिंगा हाजरा परस तेकून चड आसता लोक आनी ही जी इवेंट्स जाता तितून मोस्टली अंडर फो अंडर फोर्टीन जाता मागीर तितून अंडर फोर्टीन मागीर अंडर सेवेंटीन म्हण जाता मागीर अंडर एटीनूय आसता आनी मागीर जी इंटरनॅशनल्स इ आमच्या स्टेट लेवलार जातात मागीर विलेज लेवलार जातात मागीर नॅशनल इंटरनॅशनल लेवलाचेर जातात सगळ्यो आनी इंटरनॅशनल लेवलाचेर अबाव फोटी सिक्स देखून अबाव फोर्टी लोक देखून खेळता एक एक पावटी आनी जे आमचे प्रोफेशनल प्लेयर्स आसात ते देख ते देखून तीस चाळीस वर्साचे आसतात जो आमचो आम आमच्या गांवांत चडशीं आमकां तीस चाळीस वर्साचे मनीस खेळटात ते पळोवपाक मेळनात पूण चडशीं आमच्या गांवांनी आमी तरणाटाटे खेळटात ते पळयतात एक वीस तीस वर्सांचे भुरगेच खेळटात आनी हेच ते मागीर गांव आमच्या गांवांत विलेज लेवलाचेर खेळोन मागीर ते प्रोफेशनल लेवलाचेर इंटरनॅशनल लेवलाचेर खेळपाक वतात